जय झूलेलाल ज़िंदगीअ में घणेई कुझु थी रहियो आहे ऐं अञा कुझु थियणो बाक़ी बि आहे त मुंहिंजो घोटु वीहनि सालनि खां बैड ते हुयो उन जी शेवाऊं उनजो दवा सभु मूंखे अकेले खे ॾिसिणो पियो हूंदो मूंखे कंहिं बि साथ न ॾिनो न पेकनि न सावरनि सभु मां अकेले ई कमु कयो घर जा बि कमु कया ॿाहिरि जा बि कमु कया तंहिंखां पोइ मुंहिंजे घोटु जी शेवा बि कया ऐं हाणे तंहिंखां पोइ मुंहिंजे ॿारनि खे बि मां पढ़ायो लिखायो वॾो कयोमान शादी कराईमास छोकिरीअ खे ऐं बि छोकिरी खे पढ़ाए नौकिरी ते वेहारियो ऐं घणेई मां कमु कया आहिनि बाक़ी हाणी मुंहिंजी ॿे रोट बि हुई हिकु त उनखे बि मां पाले वॾो कयो उनखे बि पढ़ायो उन खे बि मंगायो शादी कराई ऐं घणेई अॻियां कम अञा बाक़ी हेठि उहे सभु मूंखे ॾिसणा आहिनि ॿारनि खे बि ॾिसणो आहे ऐं मां घर घर जा कमु करे घर जा ॿाहिरि जा सभु कमु करे ऐं मां उनखे सभिनीनि खे सभिनि खे सुठो सुठो सभु सेखारींदी आहियां